ميں اپنى زندگى ميں بہت سى كتابوں كا مطالعہ كيا ہوں ان ميں سے كچھ كتابيں ہيں جن كا نام ہے الرّحيقُ المختوم تاريخِ اسلام تفسير ابنِ کثیر ان كتابوں كو پڑھنے كے بعد ميں بہت زيادہ فكرمند ہوا اور اپنى زندگى ميں بہت كچھ محسوس كيا اور ان كتابوں كو پڑھ كر ميرے اندر بہت سارے خيالات آئیں جيسے زندگى كيسے گزارنى ہے اللّہ تعالىٰ نے دنيا كے اندر كس ليے مجھے بھيجا ہے اور كس طريقے سے آپس ميں تعلق بنا كے ركھنا ہے معاشرہ كے اندر كيسے رہنا ہے اور ايک دوسرے كى مدد كيسے كرنى ہے وغيرہ وغيرہ اور ميں اپنى زندگى ميں دو تين مرتبہ بک ريڈنگ كلب ميں شامل ہوا ہوں